इहाँपे बहुत मतलब इहाँपे बहोत अच्छा सभ चीज सुविधा छै इहाँपे पढ़ाइ भी बहुत अच्छा होबए छै आओर इहाँ सभचीज सही मतलब पढ़ाइ लिखाइ हरेक चीज सही होइ छै इहाँपे अपन होस्टल भी छै अगर जकर घर दूरमे छै ओ इहाँपे रहिके पढ़ि सकैत छै इहाँपे पढ़ाइ लिखाइ हरेक चीज इहाँपे सुविधा मतलब सभ चीज मिलैत छै खाना मेसमे खाना पीना हरेक चीज आओर इहाँपे टेक्निकल डिग्री सही छै आओर ई बिद्याबिहार इन्स्टिच्युट ऑफ टेक्नोलॉजी इहाँ पूर्णियामे अभी छै आओर आओर ये मतलब हमरो पता हमरो पता नहि रहै कि की पूर्णियामे यूनिवर्सिटी छै तऽ हमरा फोन गेल रहै हम इन्टर करलिऐ तऽ हमरा फोन गेल रहै आओर तब हम एलिऐ एलिऐ तऽ हमरा सभ चीज अच्छा लगलै एक दू एक दू मन्थ पढ़लिऐ हमरा अच्छा लगलै तऽ बस हमे सोचलिऐ कि आब पढ़े आब ऐले छी तऽ एडमिशन अऽ सभ करिए कऽ किछु जेबए आओर अभी हमर फोर्थ समेस्टर हो रहल छै तऽ हमरा अच्छा लग रहल छै इहाँ सभचीज छै खा कैन्टीन ओकर बाद लाइब्रेरी लैब हरेक चीज सर जे अगर स्टुडेन्ट अगर जे चीज पुछतै सर से तऽ सर बतेतै बेझिझक कि एसे करो वैसे करो इहाँपे सभ सर एक्टिव रहैत छे पढ़ाइ लिखाइके मैटरसँ हर चीजके मैटरसँ आओर कभी भी ई नहि बोलै छै कि हाँ ई नहि बताएँगे ओ नहि बताएँगे ई सभ किछु नहि सर बताबै छै स्टुडेन्टके हमेशा एक्टिव रखएके कोशिश करै छै कैसे स्टुडेन्टके करतै केसे कि करतै नहि करतै